आजकल जे चोरी बेसी होइ छै ककरो दोकान लुटि लै छै ककरो घर लुटि लै छै ककरो जेबर चोरा लै छै आइकाल्हि जे छै बहुत अथी भए रहल छै कतनो पढ़ि लिखके जे छै ने किछु नहि पुलिस प्रशासन काम नहि करै छै ककरो दोकान लुटि लै छै ककरो घर दिनो कए साँझो कए कखनो लुटि लै छै किछु भी कखनो कए लै छै दोकान दिन दिनोके जे छै बन्द करबा दै छै खोलि दै छै नबके घरमे से किछु चोरा लै छै कतनो किछु भेलै तैयो पुलिस आर ओ छै ने ओतना जागरुक नहि भेलैए पुलिस आर ओतना जागरुक नहि भेलैए हँ चोरी तऽ होइते छै कखनो दिन ककरो गाड़ी उठा लै छै ककरो घर से गाय खुजि खोलि लै छै भैंस खोलि लै छै बकरी खोलि लै छै ककरो दोकान से किछु चोराए लै छै कतहुँ किछु भए जाइ छै आजकल एतना चीज बड़का भेलै तहि पर भी एतना नहि भए रहल छै पुलिस प्रशासन लए एतनी डर छै ने सब किछुमे लोककेँ घरमे से किछु भी खोलि लै छै गाय भैंस बकरी घरके जेबर खिड़की से भी किछु चोरा लै छै लोककेँ खेत से फसल चोरा लै छै गाय भैस बकरी चरै लए जाइ छै किछु कए लै छै किराने दोकान खोलै छै ओहो सबमे से लूटपाट भए जाइ छै

किराना दोकान जे छै ने बढ़ियेँ छै ओहिठाम ककरो जब सर्टिफिकेट होइ छै ओकरो नहि खोलए दै छै सबके छीन लै छै आ सर्टिफिकेट जेकरा छै ओकरे दै छै आइकाल्हि खोलै लए पुलिस आरो पहिले तऽ ओहिनो चलै रहै जेकरो नहि रहै ओकरो जेकरो रहै ओकरो आइकाल्हि बहुत अथी भए गेलैए ओ तऽ बेसी प्रशासन देखै छै प्लीज लोककेँ घर दुआर किछु भी चोरी कए लै छै हमबोला कए लै छै अपना लै छै लोककेँ खेते जे छै ओकर दोकानके पैसा रहै छै तहि खेतिये लए लै छै किछु भी लए लै छै खोलि लै छै ओकर किछु भी रहै छै दुआरि पर किछु भी खोलि लै छै दुश्मनी से किछु भी कर लै छै जेकरा छै बकरिये खोलि लै छै जेकर पैसा रहै छै तऽ लड़ाइ होइ छै ककरो से किछु कए लै छै पुलिस प्रशासन नीक तऽ नहि ने करै छनि बिग दिशा दुनो अगर दू दिस भऽ जाए बीचमे आब दुनू आदमी लड़ैत रहए सबसे जे दोकनदारीके कम से कम नहि किछु तऽ सर्टिफिकेट माँङै छै तब तऽ ओकरा दोकान खोलए दै छै नहि तऽ नहि दै छै खोलै लए सरकार औथिन दोकान आर नहि दै छै ककरो गाय भैंस बकरी सबकिछु खोलि लै छै पैसा जे रहै छथिन खेतियेके ओ लए लै छै पैसाके तरमे